ہندوستان ایک کثیر المذاہب ملک ہے جہاں لوگ مختلف مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہیں ہندو مت کے ماننے والے وارانسی بدری ناتھ کیدار ناتھ اور ایودھیا جاتے ہیں مسلمان افراد مکہ مدینہ جانے سے قبل اجمیر شریف اور درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کرتے ہیں سکھ برادری کے لیے امرتسر کا گولڈن ٹیمپل بہت مقدس مقام ہے عیسائی زیادہ تر گوا اور کوچی میں واقع تاریخی گرجا گھروں کا رخ کرتے ہیں بدھ موت بدھ مت کے ماننے والے بودھ گیا اور اور سارناتھ سارناتھ کی زیارت کرتے ہیں ان مقامات پر مختلف تہوار اور رسومات منائی جاتی ہیں مثلاً وارانسی میں گنگا آرتی اور دیوالی ایودھیا میں رام نومی مشہور ہے اجمیر شریف میں ہر سال عظیم عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ مقامات روحانی سکون کے علاوہ ثقافتی ورثہ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں